हैलो हँ हम बनगाँवसँ बजैत छियै हमर माँ पापासभ आबि रहलखिन यऽ पटनासँ तऽ ओसभ सहरसा स्टेशन उतरथिन तऽ सहरसासँ जे छै से कैबके कोना की पड़तै बनगाँवके कनी सेहो कहू आ कोनो तरहके असुविधा नहि होनि आ की किलोमीटरके रेंजके हिसाबसँ की लै छियै तऽ ओहो रेट कनीटा बता दिअ आ दोसर जे बनगाँव आबयके अहाँकऽ रूट पता यऽ कि नहि स्टेशनसँ तऽ ओहो कनी कहि दिअ नहि जँ कोनो तरहके दिक्कत यऽ तऽ अहाँ हमरासँ पुछू तऽ हम अहाँकऽ ओकर रस्ता बता देब जे कोना कोना आबयके छै आ कोना किलोमीटरके हिसाबसँ कोना लै छियै की रेट छै तऽ सेहो कनी बता देब बस ई छै जे हुनका सभके कोनो असुविधा नहि होयबाक चाही किआ तऽ कने हुनका सबके उमर भए गेलै हँ आ हम जा नहि सकैत छियै तऽ बस जे बनतय से बनतय बाकी अहाँ कने ठीकसँ हुनका सभकेँ घर पहुँचाय दिऔ